आं मोजां मोन्नाय बाथ्रा खोन्दोबआनो जाहैबाय जाबा जानानै लाइ बिसिनाय आरो बे बाथ्रा खोन्दोबखौ आं ओरैनो ओरैबायदि मोजां मोनो जाय बे बाथ्रा खोन्दोबनि गेजेरजों जोङो ओरैखौ बुजिनो हायो आरो बेनि थाखायनो आं बेखौ मोजां मोननोबो हायो जाय जेरै जोङो सानै लोगो जेनेबा जालाय लोंलाय जों ज' ज' थालायो अरायसम अराय जिउ जों बिदिनो ज' ज' थालायोमोन आरो ना बास बेयो ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा खोन्दोब जायनि गेजेरजों नैबेखौ जों बुजिनो हायो जेरै सानै मानसि लोगो बेदिनो गुलि गुलि थायो थाजाबो जाजाबो लोंजाबो नाथाइ बै मानसिखौनो जाय जाहोग्रा लोंहोग्रा बे मानसिखौनो उनावहाय बियो गाज्रि मोन्नानै एबा बया मोन्नानै बेखौ गारनानै थांनाय बेखौ जोङो बे बाथ्रा बाथ्रा खोन्दोबनि गेजेरजों बुजिनो हायो बेखौ जोङो बे बाथ्रा खोन्दोबनि गेजेरजों आरामसे बुजिना लानो हायो जेरै माब्लाबाफोर नोंनि नोंनि एबा जोंनि बे गेजेरावबो जानो हागौ जाय जों जायखौ नोङो जाहोयो लोंहोयो जायनि न'आव थायो बै न'खरखौनो नोङो गाज्रि मोन्नानै गुबुननि बाथ्रा लानानै जुदि मालायखौ मालायनि खोथा लानानै बे मानसिखौ जों गोसो गाज्रि जायोबाथाय बे बाथ्रा भावखौ आरो बेजों बिलायो बियो आं आरो बेनिखायनो बे बाथ्रा भावखौ एबा बे बाथ्रा खोन्दोबखौहाय मोजां मोननो हायो एबा मोजां मोनो आङो बर' राव बुंग्रा जानायनि थाखाय गावखौनो गाव गोग्लानानै लायो दुगा जायो मानोना जोङो जोंनि रावजों एबा आंगो रावजों एबा बिमानि राव बर' रावजों जोङो गावनि गोसोनि जे सान्नाय हनाय मिजिं सिमां बेफोरखौ जोङो गुबुननो जे फोरमायनो हायो आरो लोगोसे गुबुननो जोङो गुबुनजों जोङो खोथा रायलायनानै फ्लुयेन्तलि एबा रोखायै जोङो रायलायनानै समफोरखौ थांहोनो हायो बिमानि राव एबा बर' राव बर' रावा ओरैबायदि मोनसे राव जाय भारतनि दाइनथि संबिधाननि दाइनथि सिडिउलनि नैजिनै रावफोरनि गेजेराव मोनसे बर' रावाबो राव जाबाय बेनिखायनो आङो सासे बर' बुंग्रा सुबुं जानानै गावनि रावखौ गोग्गायो